ہلو جی مجھے پونم ساڑی اور سلک ساڑی کے بارے میں پتا کرنا ہے جی مجھے بلیک کلر چاہیے آپ مجھے مرون کلر کے بارے میں وہ مرون کلر وہ کر دیجیے جی کس پرائز میں آپ کے پاس ساڑی

ٹھیک ہے آپ مجھے ساڑی دکھا وہ کر دیجیے تھری ہنڈریڈ تھری تھاؤزنڈ سر تھری تھاؤزنڈ جی سلک ساڑی دو کر دیجیے بلیو برگنڈی برگنڈی کلر ٹونٹی تھاؤزنڈ کیش آن ڈلیوری ٹھیک ٹھیک